मेरे मन में जो अच्छे अनुभव रहे हैं वह बालों का तेल को लेकर है मेरे बाल एक ऐसा समय आ गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा गिरने लगे थे ऐसा लगने लगा था कि मेरे सिर में कुछ बाल रहेंगे कि नहीं तो मैं ऐसा अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि जो अपने घरों में अलसी उगाई जाती है न तो अलसी का तेल मुझे मेरी माँ ने बताई कि बेटा तू यह लगा कर तो देख तेरे बालों में कुछ तो फ़र्क दिखाई देगा मैं बोलती थी मम्मी को अरे यार मम्मी क्या बोल रही हो अलसी के तेल से कहीं बाल झड़ना बंद होंगे क्या मम्मी बोलती तू एक दो बार लगा कर तो देख तो मैंने अलसी का तेल मेरे जीवन में पहली बार ऐसा था कि मैंने उस समय में उपयोग किया था अपनी माँ के कहने से तो मैंने वह अलसी का तेल लगाया तो सच में मुझे आठ दिन के अंदर ही मुझे बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दिया और मेरे बाल गिरना बंद हो गए और आज तक ऐसा समय आ गया कि अब मेरे सिर से बाल नहीं गिरते हैं और जैसी स्थिति में पहले मेरे सिर में बाल थे वैसी स्थिति में तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा फ़र्क है थोड़े कम है लम्बाई में और घनाइ में लेकिन वैसे ही लगभग आ गए हैं और मेरे सिर के बाल गिरना बंद हो गए और आज मैं बहुत खुश हूँ उस तेल की वजह से और मेरी माँ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिसने मुझे यह बताया और मेरे जीवन में इसका पाज़िटिव एक्सपीरियंस लाया